हमारे यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी खेल होते हैं पटेल मैदान जहाँ हम लोग का सबसे अच्छा अच्छा खिलाड़ी भी आके खेलते है हम लोग के यहाँ जो अगल बगल जो अड़ोस पड़ोस है सो हम लोग हम लोग भी खुद जाते है खेल देखने जहाँ अच्छी तरह से खेल कूद का होता है वहाँ अलग अलग तरीका से खेल होता है जैसे में वो हो गया बैडमिंटल का अलग खेल हो जाता है फिर उसके बाद हो गया जो खेल हो गया जो बैट बौल जो होता है उसका खेल अलग हो गया है उसको बाद गिल्ली डंडा अलग खेल हो जाता है कबड्डी का अलग खेल होता है उसको बाद जो होता है जो हम लोग का जो हक्की भी खेलते है अलग अलग खेल ते है हम लोग यहाँ हम लोग के यहाँ अच्छी तरीके से खेल समस्तीपुर मैदान में समस्तीपुर के पटेल मैदान जो है उनमे से एक अच्छी खिलाड़ी हैं जो हम लोग का खेलते है जो हमारे यहाँ जो बच्चे है बच्चे को खुद लेके जाते है हम लोग खेलते हैं और हम लोग खुद खेलते है हम फिर हम लोग का आस पड़ोस है सब लोग वहाँ जाते है देखने हम लोग खुद जाते है देखने उसको बाद वहाँ से आते फिर यहाँ हम लोग का घर पर भी बच्चा अच्छी तरह से खेलते हैं मैदान होता है हम लोग का एक तरह से खेलने वाला उसी में सब लोग जाके बच्चे लोग सब खेलते है उसको बाद सब कब्बडी भी खेलते है वो उसको फिर उसको बाद होता है जो वो उह्ह लीडो भी खेलते है उसको बाद जो फिर वो गोली भी खेलते है हक्की भी खेलते है अलग अलग तरीका से सब खेला जाता है को अच्छा इनाम भी दिया जाता है जो अच्छा से खेला जात्ते है उसे अच्छा पुरस्कार भी मिलता है जैसे में अलग अलग टीम भी आते है खेलने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग का हो गया पटना से हो गया वो वहाँ से दरभंगा से हो गया दिल्ली से हो गया कलकत्ता से हो गया अलग अलग से हम लोग के यहाँ खेलने आते है हम लोग के यहाँ अच्छे खिलाड़ी जो अच्छे अच्छे तरह से खेलते है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अछे तरह से फुटबाल भी खेलते हैं बैडमिंटल ही खेलते है कब्बडी भी खेलते है अच्छे अच्छे तरह से सब खेलते है हम लोग का सब मैदान भी घर के आस पड़ोस में भी मैदान है वहाँ भी जाके खेलते है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से खेलते है जैसे में हम लोग के यहाँ जैसे सवेरे पहर भी खेलते है बच्चे सब हम लोग भी सवेरे पहर घुमने जाते है उसी आधार पर हम लोग भी खेलते हैं जैसे हम लोग का वहाँ वहाँ से फिर यहाँ से वहाँ जाते है समस्तीपुर वहाँ जाते है मैच उच्च होता है तो हम लोग देखने जाते है अलग अलग से टीम भी आते हैं तो हम लोग जाते है देखने हमारे लोग का सब हम लोग के घर से सब जाते है देखने जो मैच होता है जैसे में बैट बॉल भी होता हा है वहाँ पर जा कर खेलते हैं गिल्ली डांटा भी खेलते है हाकी भी खेलते है उसी आधार पर सब खेलते हैं हम लोग का बच्चा कभी कभी जाके वहाँ भी जा के खेलते है आस पड़ोस के लोग है वहाँ जा के सब खेलते हैं हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से खेलते हैं हम लोग के यहाँ बहुत बढ़ियाँ लगता है जो वहाँ जा के खेलते रहते है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ के बाद वहाँ जाते है उसके बाद उसको पुरस्कार भी दिया जाता है यहाँ से अगर वो जाता है तो फिर वहाँ जाते है खेलने उसको बाद फिर वहाँ से जाते है खेलने जाते है उसको बाद फिर समस्तीपुर से अगर अच्छे से टीम निकल गया तो वहाँ से अलग जाते है हम लोग का जिस टीम में बहुत अच्छा तरह से बताया भी जाता हैं सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग भी भी दिलवाया जाता है हम लोग का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे तरह से सब खेलकूद होते हैं हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से पढ़ भी सकते हैं खेल भी सकते हैं बहुत अच्छे तरह से है हमारे यहाँ बच्चे हर तरीके से खेल भी खेल भी सकते हैं लीडो भी खेल सकते है कोई भी गोली भी खेल सकते है गिल्ली डांडा भी खेल सकते है बैडमिंटल भी खेल सकते हर तरह अलग अलग से सब खेल सकते है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से सब खेल सकते है उसमे पुरस्कार भी लिया जाता है जैसे बैडमिंटल भी खेलते है उसका भी पुरस्कार मिलता हैं हाकी खेलते है उसको भी पुरस्कार मिलता है बैट बोलिंग हो गया उसका भी पुरस्कार मिलता है मैच हो गया उसका भी पुरस्कार मिलता है हर तरह से अलग अलग खेलते है हमारे यहाँ हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं हम लोग खुद जाते है उसमे खेलने हम कूद जाते है जाते है उसमे शामिल भी भाग भी लेते है हम लोग के यहाँ बच्चे सब भाग लेते है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से खेलते है हम लोग के यहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरह से रहते हैं सब बढ़िया तरह से खेलते हैं सारे बचे मिल कर खेलते हैं अक बड़ा सा मैदान होता है उसी में जाके सब खेलते हैं हम लोग के यहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरह से सब खेलते हैं हमारे यहाँ बॉल भी बैडमिंटल बहुत अच्छी तरह से खेला जाता है हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते है खेल भी लेते है बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ बचे बहुत बढ़िया से खेलते हैं बैडमिंटल खेल बोलिंग हो गया मैच हो गया